बीस मइ दू हजार दू तेइस मइ उन्नैस सए निनानबे तरह सेप्टेम्बर दू हजार चारि दश जुलाइ उन्नैस सए बहत्तर एगारह दिसम्बर उन्नैस सए

सत्तर उन्नैस सए सत्तर उन्नैस